हमर गाममे शहर क्षेत्रके देखभालके स्वास्थ्य देखभालके तुलनामे बहुत कम्मे सुविधा मिलै छै जेनाकि एतए एतए कोनो कोनो व्यक्तिके जब बेमारी होइ छै तऽ एतए सुविधा नहि होइके चक्करमे लोक सभकेँ बहुत परेशानीके सामना उठबै पड़ै छै तऽ ई ई क्षेत्रमे सरकारके भी किछु विशेष धिआन देला छै जाहिसेकि जाहिमे बगलमे हमर सभके एक एक किलोमीटरके क्षेत्रके आसपासमे एक सामुदायिक हॉसपिटल खोलल गेल छै जाहिमेकि गरीबसे गरीब तबका जाके ओतए जाके अपन स्वास्थ्यके इलाज करबै सकैए आओर ओतए अपन समस्या बतै सकैए जाहिसेकि ओतुका डॉकटर सभ जे सब बैठै छै वहाँपर ओसब ओकर इलाजके लिए हमेशा तत्पर रहै छै आओर आओर वहाँपर सरकारके तरफसे मुफ्तमे मुफ्तमे दवाइ तवाइ उपलब्ध रहै छै जाहिसेकि सरकारके गरीबीके गरीबीके मारि झेलि रहल छै व्यक्ति सभ छै ओकरा सभकेँ कोनो परेशानी नहि उठबै पड़ै छै आओर ओतए जैके मुफ्तमे मुफ्तमे स्वास्थ्य सुविधाके लिए दवाइ तवाइ खरिदके उपयोग करै छै लेकिन फिर भी स्वास्थ्यके क्षेत्रमे जे छै परिवहनके सुविधा बढ़िआँ नहि छै किएकि यहाँपर जिस जे क्षेत्रमे एक किलोमीटरके आसपासमे हॉसपिटल छै वहाँके रोड सञ्चार बेबस्था यानि कि रोडमे रोड बहुत ही जर्जर इस्थितिमे छै ओ ओकर पाछाँ सरकारो कभी मरम्मत करबाबै छै लेकिन फेर बादमे ओकर वएह इस्थिति भए जाए छै तऽ शहरके मोकाबिलामे हम अपन क्षेत्रके स्वास्थ्य देखभालके क्षेत्रमे बहुत गिरल समझै छी